आङो नोंथांनि दखाननिफ्राय थांखालि रबिबाराव गांसे नबेल बायदोंमोन नाथाय बे नबेलखौ फरायनानै आङो एसेबो गोजोनासै मानोना बे नबेलाव नोंथांनि होननायबादि जेबो खोथायानो गैयामोन बे नबेलखौ आङो फरायनानै एसेबो मोजां मोनाखै